पहिरें ज़माने में रंधिणे में कमु करण में सॼो ॾींहुं निकिरी वेंदो हो असां वांदा ई न थी सघंदा हुआसीं छा जे करे त रोटी लकिड़ियूं ॿारे चूल्हे या स्टॉव ते ठहंदी हुई ऐं धीरे धीरे पई सिजंदी हुई जंहिं में तमामु समय लॻंदो हो अॼु कल्ह गैस जो चूल्हो अचण सां रोटी तकड़ि में ठही थी वञे ऐं समय जी चङी बचति थी थी वञे चटिणी पीसण लाइ पहिरीं ओखिली या हमाम दस्ते जो इस्तेमालु कंदा हुआसीं जेको कमु हाणे मिक्सर चङो आसानु करे छॾियो आहे ऐं रोटी गरमु करण लाइ वरी चूल्हो ॿारिणो पवंदो हो या स्टॉव ॿारिणो पवंदो हो जेको कमु हाणे ऑवन में कुझु ई मिंटनि में थी थो वञे अॼु कल्ह चङी सोभाई थी वई आहे तंहिं खां पोइ पाणी भरण जी पाणी छाणण जी ऐं बासण धोअण जूं मशीनूं अची वयूं आहिनि जंहिंजे करे असां जो कमु चङो आसानु थी रहियो आहे नएं ज़माने में समय जी चङी बचति थी रही आहे